आरोग्य क्षेत्रांत तुमकां आवड आसा ह्या क्षेत्रांत फुडाराक कितेंय करपाची तुमकां आस आसा काय किदें हय म्हाका दोतोर जावपाची इच्छा आसा एक बरें दोतोर जावन लोकाची सेवा करपाची तांच्यो अडचणी दूर करपाच्यो आनी तांकां चडांत चड सोयी दिवपाची अशी म्हाजी इच्छा आसा